विद्यालय में संसाधन की कमी का जहाँ तक सवाल है तो सबसे बड़ी कमी यह देखी गई है कि विद्यालय में कि शौचालय उसमें भी बच्चियों के लिए तो बहुत दिक्कत है इसकी कमी की आपूर्ति तो जल्द से जल्द हर विद्यालय में होना जरूरी है है दूसरा पानी पानी की व्यवस्था भी बहुत जगह चापाकल है तो खराब हो गया फिर कोई काहे को कोई बनवाएगा इतने विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका लोग ये हैं कि उनको अपनी बात व्यवस्था से मशगूल हैं उनको इससे क्या लेना देना लेकिन बच्चों को तो उसका यह चाहिए तो सरकार के जो ऊपर के जो अधिकारी लोग हैं वे लोग इसपर ध्यान दें कि बच्चे को पानी शौचालय तीसरा खेलने की व्यवस्था खेलने का में जो साधन संसाधन चाहिए उसकी उसको वहाँ यह किया जाए भरपूर किया जाए भरपाई की जाए जिससे बच्चे खेलने के लिए बाहर नहीं जाएँ शौचालय के लिए बाहर नहीं जाना पड़े पानी पीने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े चौथी बात चौथी बात है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी बात है कि विद्यालय के जो कमरा भीतर जो दीवार है उस दीवार पर चित्रांकन किया जाए ऐसे ढंग से चित्रांकन किया जाए जिसको दिखाकर छोटे बच्चों को अच्छे से अच्छे गुणवत्तापूर्वक पढ़ा पूर्ण पढ़ाई की जाए की जा सकती है ये संसाधन तो बहुत उपयोगी चीज़ हैं तो ये चार पाँच गो चार पाँच संसाधन पर अगर इस्कूल में ध्यान दिया जाए और संसाधन वहाँ मौजूद हो तो इस्कूल की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी से अच्छी हो सकती है लेकिन इस सब की कमी है विद्यालय सब में थोड़ा इसपर विचार करना होगा अब